हाँ कौन बात कर रहे हो आप हाँ जी बोलिए

अच्छा अच्छा उसके लिए एंट्री पास लेना होता है तो पहले आप आ जाइए और एंट्री पास ले लीजिए और आपके घूमने का प्लान कब है तो उस हिसाब से आप एंट्री पास ले सकते हैं

अभी तो वैसे नये साल के इससे बहुत भीड़ चल रही है यहाँ पर आपके लिए बेहतर होगा आपके लिए बेहतर होगा कि आप आज आ कर टिकेट बुक करवा लें ताकि आपको घूमने फिरने में टिकेट लेने में परेशानी न हो दो सौ रुपये पर व्यक्ति है कितने लोग हैं आने वाले अच्छा अच्छा ठीक है आ जाइए आप टिकेट बुक करवा लीजिए सुबह सुबह ग्यारह बजे से पाँच बजे तक रहता है यह बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर मतलब जो पुराने ज़माने में जो युद्ध के टाइम में जो औजार वगैरह यूज़ किए थे हथियार यूज़ किए थे वो रखे हुए हैं जो पुराने लोग जो सही थी उनकी ड्रेसेस वगैरह रखी हैं उनके जूते वगैरह रखे हुए हैं पुराने ज़माने में जो तोप यूज़ करते थे वो रखी हुई है जो पुराने ज़माने में जो लोग बम बनाते थे वो रखे हैं पुराने ज़माने की बंदूके रखी हैं मतलब काफ़ी सारी चीज़ें है कि मतलब एक अनुभव रहता है लोगों को वहाँ पर आने आ कर देखने का कि अपन जिस टाइम पर नहीं थे उस टाइम में किस प्रकार से सामग्री रहा करती थी किस प्रकार से हथियार रहा करते थे ये सारी चीज़े देखने को मिलती हैं वहाँ पर जी जी बिल्कुल आइए आप जी